हमसभ ने मैथिली भाषा बाजैके लेल शुरू करै छी मैथिली भाषा अपनो बाजै छी अपन बालो बच्चाके सिखबै छी अपना पलिवारो सभके मैथिली भाषा हम सिखै छी आओर सिखबै छी ओसभ तऽ पहिले से मैथिली नहि बाजै रहै अहाँसभ तऽ मैथिली सभ सिखै लागलै हन आओर जेनाकि मैथिलीमे अहाँ कहाँ छलिए कहाँ कतऽ छिए सभ बाजैलए चाहै छी मगर जेना होत तेना बाजै छी आओर मैथिलीमे धिआपुतासभ छै ओहोसभके सिखबै छी जे एनाहिए बाजू मैथिलीमे आओर पल पलिवारमे जतेक छी सभके सिखबै छी पढ़बै छी जे मैथिली अइसेहि बाजल जाइ छै जेनाकि सबचीज मैथिलीमे सिखू आओर सिखबाउ एहिसे नहि होत मैथिली तऽ हुनकासभके सीखि लिअऽ सभसे साउस माँसे सभसे मैथिली भाषा सिखनेके लेल सभगोटा सीखि लिअऽ जे मैथिलीके लेल कोना बाजल जाइ छै हमरासभके तऽ मैथिली भाषा नहि आबै रहै बाजैलए आब तऽ हम सिखैलए चाहलहुँ हन अपने सिखलहुँ सभगोटा सीखि लिअऽ जे मैथिलीके लेल कोना बाजल जाइ छै हमरासभके तऽ मैथिली भाषा नहि आबै रहै बाजैलए आब तऽ हम सिखैलए चाहलहुँ हन अपने सिखलहुँ बालो बच्चा सभके सिखबैलए चाहै छी कि मैथिली भाषा बाजल जाउ जेना मैथिलीमे बाजल जाइ छै कतऽ छिए कि करै छिए आबै छी इएहसब मैथिली भाषा भेलै मैथिली भाषामे हमरासभके नहि बाजै रहै पहिले अपन अएलहुँ तब अपना गाँव तऽ मैथिली भाषा सिखलहुँ सिखेलहुँ सभके धिओपुतोके सिखेलहुँ सभगोटा सिखलक मैथिली भाषा ओनाहिए बाजल जाइ हइ मैथिली भाषामे जेनाकि मैथिली भाषा भेलै कतऽ छी आबै छी सभगोटा छिए ने ठीक